हँ हैलो हमे सनी हमे सनी हमे वैशालीसँ बोलय छियै वैशालीमे छियै हमे तोँ कहाँ से तोँ कि कहे कहाँ से दरभंगासँ बोलय छियै तऽ दरभंगामे कि कि करैत छै

घूमय फिरयलऽ जाइ छिए हमे वैशालीमे पढ़ैत छी जिल वैशालीमे पड़ैत छै

हमरा हमरा हिन्दी आबय छै हम हमरा हिन्दी आबय छै ठेठही आबय छै मराठी आबय छै इंग्लिश आबय छै तोरा तोरा को कोन भाषा अबै छौ कि अछि भाषा नाम हँ तब कि कि कोन कोन जगह तोँ कोन कोन जगह घुमलय हँ आँ बोलले न कि दरभंगा घुम घुमयऽ आयल छी कोन कोन जगह घुमलय दरभंगामे हँ कोन कोन कोन कोन गेले दरभंगा आओर सहरसा ओ पर कहाँ दो तीन दिन बाद कहाँ जेबही हमे तऽ पढ़ाइ करैत छियै बी सी ए करैत छियै

हो गेलय दू साल हो गेलय हँ

बी सी ए करैत छियै अभी हमे ई थ्री इयर्स तीन साललऽ थिके कोर्स हँ आओर एक साल बचल थिके हमर हँ एक सालके बाद फेर बाहर जेबय पढ़यलऽ हँ बहुते आओर सभ सभ बढिआँ तोरे तब पढ़ाइ लिखाइ केना चलते की करय छै पढ़ाइमे अभी बी बी ए कोन सा सेमेस्टर